नमस्ते ऐसे कैसे खो गई अच्छा कैसे कलर की थी आपकी स्कूटी स्कूटी के नंबर क्या थे अच्छा स्कूटी की आर सी और कहाँ है ठीक है आपने स्कूटी पे लॉक लगाया था आपके पास में स्कूटी की चाभी है स्कूटी की चाभी खो गई ठीक है कहाँ पे खड़ी करी आपने स्कूटी अच्छा आपने आपकी स्कूटी को अच्छे से लॉक तो किया था न क्या पता शायद तक आपने लॉक नहीं किया हो अच्छा स्कूटी के अन्दर कोई सामान पड़ा है आपका अच्छा कितने बजे आपकी स्कूटी चोरी हुई आपने आस पास पूछा आस पास कोई कैमरा लगा हुआ है आप स्कूटी से कितने दूर गए थे एक दो किलो मीटर आप पैदल चल के गए थे अच्छा किसी ने भी आपके आस पास किसी ने भी आपकी स्कूटी नहीं देखी ठीक है आप एक काम करिए आपकी स्कूटी के नंबर आर सी आपका लाइसेंस और आपके स्कूटी के जीतते भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे यहाँ पे आ के जमा करा दीजिए